مصنف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیوں کہ آج کل لوگ کہیں سے بھی کچھ نقل کر کے اس کو کتابی شکل میں چھاپ کر خود کو مصنف کہلانا پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے مصنف کے سامنے کئی ساری پریشانیاں آتی ہیں جیسے مالی پریشانی مصنفوں کے لیے مالی حالات عام طور پر مشکلات کا باعث بنتے ہیں کتابیں لکھنا اور ان کو شائع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کافی رقم کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان لکھ تو لیتا ہے لیکن مالی کمی کی وجہ سے اس کو چھاپ نہیں پاتا یہ ایک بہت بڑا چیلینج ہے اور اگر کتاب کی فروخت اور دوسری آمدنی کے ذرائع نہ ہو تو مصنف کو مالی پریشانی ہو سکتی ہے شہرت بہت سے مصنف اپنی لکھائی کی شناخت میں پیشہ وارانہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان کو کتاب کی شہرت حاصل کرنا اور اپنے قارئین تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے جو کہ ان کی پریشانی کا باعث بنتا ہے ٹھیک رہنمائی بعض اوقات مصنف کو اپنی کتاب کو مارکٹ میں لانے اور اسے شائع کرنے کے لیے ٹھیک رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے